بائک کی دُنیا بہت بڑی دُنیا ہے اِس اسپوٹس بائک میں سب طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور اُس میں حصّہ لیتے ہیں جوا کھیلتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اور اِسی طرح سے لوگ کہ کس طرح اِس بائک کا ٹورنامنٹ بھی ہوتا ہے جس میں لوگ بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اور وہ اور کچھ لوگ اِس اِس میں ماہر ہوتے ہیں اور بہت سے اچھے اچھے نیو نیو اور بائکر آتے ہیں جو بائی بائک ریسنگ میں حصّہ لیتے ہیں اور وہ اور اُن پر لوگ پیسے لگاتے ہیں اِسی طرح ایک کلب ہوتے ہیں جس میں کلب بنتے ہیں الگ الگ اور اُ اُس میں کچھ نئے نئے بائکرس بھی جاتے ہیں ٹیمس بنتی ہیں پھر بائک بائکر ریسنگ لگاتے ہیں اور جو باہر بیٹھے گراہک ہوتے ہیں وہ اُن پر پیسہ لگاتے ہیں سٹّہ کھیلتے ہیں بائکر بہت بڑی دُنیا بائکر